हमलोगके इलाकामे आइ सी आइ सी बैंक बहुत ही अच्छा तरहसँ चलि रहल है ई बैंकमे कोइ भी खाता खोलाबैमे जादा परेशानी ना होवै है जल्दी ही खाता खुलि जाइ है आओर लोन लै मे भी आसानी हुवऽ है कोइ दलालके सम्पर्कमे ना आबैके पड़ऽ